जेह्ड़े यात्रू बाह्र दे राज्य दे औंदे न साढ़े टूरिस्ट घूमने ई ते ओह् एड्डा दूा दा औन कि होआ कि उं'दा ऐना जाना गै बंद होई गेआ क्योंकि प्रॉफिट बड़ा होई गेदा हा साढ़े राज्य च बी ना लॉकडाउन होई गेआ लाकडाउन होई गेआ ते ओह्दी वजह् कन्नै सारा किश बंद होई गेआ साढ़ी गड्डियां शड्डियां बंद होई गेइयां ट्रेनां शरेनां बंद होई गेइयां इक दूए दे घर औना जाना बी बंद होई गेआ अस जियां कि मतलब अस रिशतेदारें दे जंदे हे ओह् बी बंद होई गेआ की के अस बजार जाना होंदा हा कोई समान लैने ई कोई सब्जी कोई किश बी लैने ई जाना होंदा हा ते ओह् बी असें जाना इक दूए दे घर बंद होई गेआ एह् ते घूमने दा हा चलो एह् ते बंद होई गेआ चलो कुतै बजार बी जाना होंदा बजार जाना होंदा ओह् बी बंद होई गेआ ते पूरे राज्य बिच लाकडाउन होई गेआ ते ओह्दी वजह् कन्नै केह् होएआ कि जेह्के लोक साढ़े रियासी बिच इन्ने प्यारे प्यारे तीर्थ स्थान न होर बी ते बड़ियां चीजां न घूमने आह्लियां जि'यां साढ़ा सलाल डैम होई गेआ इ'यां चनकाह् होई गेआ इ'यां बड़े ठंडे ठंडे न बड़े लाके न साढ़े इद्धर घूमने आह्लियां ते कोविड दे दरान केह् होएआ जेह्के यात्रू बाह्रा दे घूमने ई औंदे हे उं'दा ऐना जाना बंद होई गेआ ते फ्ही मतलब लोक ते चांह्दे हे कि असें इद्धर बी घूमना इद्धर बी घूमना भी लाकडाऊन बिच लोक अपने अपने घर रौह्ना स्टार्ट करी गे ते लोकअपने घरै दा फोनै बिच्चा दिख दिखदे हे कि असें इद्धर जाना हा असें इद्धर जाना हा फोनै बिच गै मतलब दिक्खै करदे हे एह् आह्ला तीर्थ स्थान माए किन्ना सोह्ना ऐ एह् ऐ वो ऐ ते अपने अपने फोनै बिच गै दिक्खै करदे हे